सोशल मिडियाचेर आतां फोटो घालप एक ट्रेंडूच जावन पडलेलो आसा खुबशे लोक आतां पळोवपाक गेल्यार तेंचो आतां फेसबूक एकाउंट आसा इन्स्टाग्राम एकाउंट आसा अशें आनी कितलेशेच तरेचे अकाउंट आसा टॅलेग्राम म्हण ट्विटर म्हण हाचेर सगळेच लोक आतां आपले सेल्फी काडून काडून घालपाक लागलात हांवू म्हणून तितलो एक पिसोच म्हाकाय एक एकदां दिसता की हांयेन एक सेल्फी मारली म्हाजो जर बरो फोटो दिसी पडलो जाल्यार हांव तो म्हजो फेसबूक अकाउंट आसा ताजेर अपलोड करतां तसोच वॉट्सॅपाचेर हांव स्टेटसूय दवरता एक एकदां आमी खंय गेली ती प्लेस याद उरपा लागोन आमी लोकांक एकदां दाखोवपाकूय सोदता की आपूण ह्या प्लेसीर गेल्लो हाका लागून वॉट्सॅपाचेर स्टेटस दवरलो फेसबुकाचेर स्टेटस दवरलो जाल्या कळटा की हो हांगासर आसलो हो थंय आशिल्लो सो तेकाय लागून फोटो दवरप असो ट्रेन्ड जाल्लो आसा आता तर आमची तरूण पिढी आसा पय ती तर दोन दोन मिनटांनी तुका फोटो मारता सेल्फी मारता कॅफेन बसला गार्डनान बसला कॉलेजींत आसा ऑफिसान आसा मुवीक गेला आनी खंयसर आवटींगाक गेला ट्रेकिंगाक गेला ह्यो सगल्यो गोश्टी कॅमेराचेर क्लीक करता सेल्फी मारता आनी फोटोज घालता इतलो ट्रेंड जावन गेल्लो आसा तो फोटोवांचो तूं बेश्टोच जर फेसबुकाचेर गेलो आनी बेश्टेच फोटोज मारल्यार सुद्दां जाल्यार तुका कळटा की हो खंय गेल्लो हो खंय आशिल्लो हाजो एक्चुली पळोवपाक गेल्यार आतां मिसपरसेप्शन म्हटल्यार एक एकदा मालूय पडटा हे लोकांक कळटा की तूं खंय आसा कितें आसा ते लोक तुका सारको ट्रॅक दवरता तुजो तुजेर नजर दवरता आनी खुबश्यो घटनाय घडटा चोरयेच्यो हे त्यो तुमी नाती पळोवन चोर येवपाक शकता हे ते ताका लागून एक्चुली ह्यो घालप सुद्दां चुकिची गोश्ट फेसबूक म्हण वॉट्सॅप म्हूण ट्विटर म्हण इंस्टाग्राम म्हण हांचेर एक्चुली तुजी पर्सनल इनफोर्मेशन दिवपाची म्हणजे सामकी तूं अनर्थ करून उडयता तुज्या लायफाचो अशें जर म्हाका दिसता कारण हांवेनूच तें चितले आनी आतां हांवेन ऑलरेडी म्हाजे बंद केल्ले आसा हांव आतां वॉट्सॅपाचेर म्हूण फोटोसूय घालिना आनी फेसबुकाचेरूय फोटोस घालना ऑलरेडी हांवेन म्हजे बर्थ डॅट्स हे ते सगळे एक्चुली एक्चुअल जे कितें आसा ती सगळी लिपोन दवरून आतां हांव जी बेश्टी अशी दुसरी बर्थ डेट घातलेली आसा कारण हे लोक आसा थोडे इतले शादूर आसा की फेसबुका वयल्यान ती इनफोर्मेशन घेतात तेंका ट्रेस करतात तेंकां फोन्स मारता आनी मागीर तेंका ब्लॅकमेल करपाचे म्हण तेंच्या घरान चोरी करपाचे म्हण असले कामां खूब चालू आसा सो ताका लागून फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर अथवा आनी जी तूं मिडिया जी यूज करता ताचेर फोटो घालप हें सामके वायट आनी लोकांक आतां ते सामकेच पिशें लागून गेल्ले आसा आनी लोकांक खबर सुद्दां ना की कॅक ते केन्ना बळी पडले हाज्या बद्दल सुद्दां तेंकां एकदां याद उरना की भलतोच कोण तरी तेंगेलो एकाउंट हे करून एक एकदां बँक एकट हे तें खूबश्यो गोश्टी सायबर क्रायम जाता ताजेर आनी चड उलोवपाक हांव सोदिना बट ह्यो गोश्टी घडटा सो तेका लागून फोटो घालप सोशल मिडियाचेर हे सामके वायट आनी घालपाक जाय आतां बरें कितें आसा एक देवाचो फोटो घातलो अथवा एक खूब बरें पिक्चर तुका दिसले तूं एक खंय गेलो स्पोटाचेर जाल्या ते घालपाक कांय प्रोब्लेम ना पूण एवरी टायम दोन दोन मिनटांनी आतां इतले तुका तरूण पिडीक सामंके पिशा लागलेले आसा की हांगा बसलो फोटो थंय बसलो फोटो कितें चल्लां चल्लां कितें तेंच कळना सो हाका लागून म्हाका दिसता की सोशल मिडियाचेर फोटो घालप हे सामके वायट आनी हांवेनूय सद्या तरी ऑलरेडी बंद केल्ले आसा